चेडवां आनी चेडे जायते तरेचे गेम खेळटात जशें धाकटीं चेडवां तांकां किच्छन सेट खेळपाक आवडटा तशेंच चेड्यांक बॉलांनी गेम खेळपाक आवडटा